हलो हाँ जी हाँ तो आप आ जाइएगा खुलवा लीजिएगा उसमें डॉक्युमेंट्स लगेंगे वो आप ले आइएगा आधार कार्ड ले आइएगा बैंक पासबुक दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और पैन कार्ड ले आइएगा आधार कार्ड मैम अपडेट होना चाहिए अगर नहीं होगा तो अपडेट करवा लीजिए उसके बाद आइएगा और आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए आधार कार्ड बैंक पासबुक पैन कार्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दो जी हाँ जी फ़ोटोकॉपी ही लगेगी ऑरिज़नल डॉक्युमेंट नहीं लगेंगे एक एक सबकी लेके आना है हाँ जी हाँ जी और उनपे सारे डॉक्युमेंट्स पे आप नीचे साइन कर दीजिएगा हाँ जी तो आप आ जाइएगा आपका अकाउंट खुल जाएगा मैम आपका अकाउंट खुलने में तीन से चार दिन लगेंगे और मतलब खुल जाएगा लेकिन उसको अपडेट होने में तीन से चार दिन आपको लगेंगे और हाँ जी जी ये आठ से दस दिन आपको लग जाएँगे ए टी एम आपके घर पे आ जाएगा आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा हाँ जी हाँ उसके बाद आपकी पासबुक और ए टी एम आपके घर पे आ जाएगा जी जी जी दस बजे से चार बजे तक बैंक खुली रहती है दो बजे लंच टाइमिंग रहेगा तो आप उसके हिसाब से आ जाइएगा फिर लंच टाइम में मत आइएगा और या तो आप ग्यारह ग्यारह बारह बजे आ सकती हैं या फिर इधर तीन ऊन बजे आ सकती हैं ठीक है ठीक है ओके मैम थैंक यू